मुंहिंजे पीउ जो नालो विजय मकर आहे मुंहिंजे भाउ जो नालो मयूर मकर आहे मुंजी माउ जो नालो पुजा मकर आहे मुंहिंजी भेण जो नालो किरन आहे मुंहिंजी भतीजी जो नालो रिद्दीमा आहे